हैलो अच्छा विलेज़ में ते इयै आक्खना चाह्न्नां कि साढ़े विलेज़ बिच पैह्लें सब तू पैह्लें में चाह्न्नां कि साढ़े पिंड बिच इक्क स्टेडियम बने जित्थें साढ़े पिंड दे बच्चे सब खेल्लन की अस गौरमेंट कोला इयै चाह्ने की साढ़े पिंड पैह्लें विलेज़ गी ग्राऊंड दी बड़ी जादा जरूरत ऐ की के इक्क स्कूल ऐ उत्थें बच्चे अगर बॉलीबाल खेल्लदे न फिर बैट बॉल आह्ले मुड़े आई जंदे उंदे कन्नै लग्गी जंदी लड़ाई ओह् आक्खदे नेट खोलो असें खेल्लना वॉलीबॉल बैट बॉल फिर बॉलीबॉल ते बैट बॉल आह्लें दी आपें बिचें लड़ाई लग्गी जंदी ते आक्खदे नेट खोलो बैट बॉल च मुड़े जादा हों दे ते बॉलीबॉल च घट्ट होंदे ओह् आक्खदे नेईं असें बैट बॉल खेल्लना मुड़े केह् करन जेल्लै बॉलीबाल आह्ले मुड़े घट्ट होन ते बैट बॉल आह्ले जादै होन ते फिर ते करना पौंदा आपूं गै ओह् आक्खदे ते रोकना गै पौंदा इंया की इक्क स्टेडियम होऐ जित्थें बालीबॉल दा नेट बी लग्गी जा मतलब की बैट बॉल खेढ़ी लैन फुटबॉल खेढ़ना चाह्न तां फुटबॉल बी खेल्ली लैन मुड़े होर होर मतलब की शामीं बेल्लै सैर करनी ऐ ग्रांऊड बिच करी सकदा ऐ इंया रोड़ पर जाना ते रोड़ पर बड़ा रिस्क होई जंदा की लग्गी पेआ हून साढ़े पिंड दा मुड़ा इक्क आर्मी च भरथी ही ते ओह्दी ते ओह् दौड़ने गी जंदा हा रोड़ पर साईड साईड पर दौड़दा हा उसी ते मतलब की गड्डी आह्ले पीती दी ही रब्ब जाने केह् ते ओह्दे कन्नै टक्कर मारी ऐहीं शुक्र करो मुड़ा बची गेआ लत्ता गी लग्गी दी दौनीं बाह्मां रगड़ोई गेदियां हियां शुक्र करो बची गेआ मतलब कि अगर ग्राऊंड होंदा ते कोई रिस्क निं ही मतलब अपने जाना ते दौड़े ते होर बी कुड़ियां मतलब की पिंडै दियां सैर ग्राऊंड बिच करी लैन रोड़ पिंड च जाना पवै की के रोड़ बिच बड़ा रिस्क होंदा ऐ होर साढ़ी गौरमेंट अग्गें पैह्लें इयै कि ग्राऊंड फिर ओह्दे बाद आई डिस्पैंसरी की मतलब हैल्थ केयर साढ़े डिस्पैंसरी बनी दी ऐ पर क्या चिर होआ उत्थें कम्म निं लग्गेआ कम्म होना चाहिदा की उत्थें डिस्पैंसरी बड्डी बने कि कोई मतलब कि कोई समझो की तुसें अग्गें मतलब कि बीबी बच्चे स्याने बजुर्ग होंदे जेह्ड़े ओह् दूर जाई निं सकदे कि शैल मतलब कि उत्थें उंदी सेवा होऐ शैल डॉक्टर दिक्खन ते तां करियै डिस्पैंसरी दा कम्म लग्गना चाहिदा ते इस शा अच्छी डिस्पैंसरी शैल बने साढ़ी असें इयै चाह्न्ने आं होर मतलब कि साढ़ी सरकार नै केह् ओह् मतलब कि जेह्ड़े बोलदे न आंदे न गंद चुक्कदे न स्वच्छ भारत आह्ले कि ओह् आंदे रौह्न कि असें सरकार अग्गें इक्क होर बिनती ऐ कि साढ़े इद्धर मतलब कि चोऽ ऐ जिसी नैह्र आक्खदे ते पानी आंदा

की साफ रौह्नी चाहिदी बाद च आंदे लोग अग्गें पिच्छें पिंडा दे दूर दे लोग आंदे न

भी जेह्ड़ा कचरा ऐ ओह् जेह्ड़े आंदे न ओह् टैमें टैमें दे औन दौ तीन छड्डियै इन्ना पिंड खलारा पेदा ओह् कोई निं ऐ डेली औन ते डेली दा कचरा चुक्कियै लेई जान ते अस इयै चाह्ने आं होर ते बाकी मेन मोटिव इयै होंदा की ग्राऊंड ते ग्राऊंड साढ़े कोल निं ऐ ग्राऊंड मिल्लगा असें ई की बच्चे होर खेल च जाह्ग बस इयै चाह्नां में कि डिस्पैंसरी च सारे पिंड डिस्पैंसरी थोह्ड़ी त्यार होऐ होर कोई डॉक्टर बैठे इत्थें कोई नर्स बैठी दी होंदी ऐ अस चाह्ने कि इत्थें कोई डॉक्टर बैठे कि कल्ल गी कोई लेडीज़ ऐ प्रेगनैंट ऐ ओह् इत्थें दस्सी सकै की उनें ई दूर जाने दी जरूरत निं पवै कि रामगढ़ जाने दी जरूरत निं पवै विजयपुर जाने दी जरूरत निं पवै कि पिंड गै उनेंगी दिक्खी लैन डॉक्टर कि अग्गें कुदै जम्मू जामने दी जरूरत निं पवै डिलवरी उंदी मिंटां गै होई जा ते अस इयै चाह्ने सरकार कोला की इक्क ते ग्राऊंड ते दूआ डिस्पैंसरी ते त्रिया पिंड साफ होना चाहिदा साढ़ा बस अगर ग्राऊंड होग ते जेह्ड़ा यूथ ऐ ओह् नशे कोला दूर रौह्ग ते अगर ग्राऊंड निं ऐं ते जेह्ड़ा नमां यूथ आना उंदा ध्यान नशे आह्ली बक्खी भटकना ऐ अस एह् चाह्ने कि की सरकार सानूं ग्राऊंड बी देऐ साढ़ी डिस्पैंसरी बी शैल करै साढ़े हॉस्पिटल दे बराबर करै की पिंड बिच लागै पिंड न उनेंगी बल्के हॉस्पिटल गी निं दौड़ना पवै एह् चाह्न्ने आं अस होर त्रियै नंबर साढ़ा पिंड साफ होना चाहिदा ते बस इयै साढ़ी बिनती ऐ सरकार अग्गें बस